दरभङ्गामे मुख्य फसलमे नाना प्रकार कऽ वस्तु छै जाहिमे चावल गन्ना गहुँम कपास दालि फल तम्बाकू सब्जी ई सब काफी हद तक उपजैत अछि जकर सबसँ बेसी माङ्ग अइ सब फसलमे गहुँमके एखन जादा छै जाहिमे काफी हद तक राहड़िके दालि अगर कहल जाए तऽ सेहो छै आओर एकर समय पर सीजनमे चावल कऽ धान बुआइसँ लए कऽ कटाइ तक कऽ किसान सब कऽ काफी हद तक देखभाल करऽ पड़ैत छै आओर ओतऽसँ लए कऽ जे बजारमे बेचै कऽ लेल जे व्यक्ति रहैत छथि ओ किसानसँ लए कऽ बजारमे ओ फसल कऽ किसानसँ लेल दामसँ किछु परसेंट बढ़ाए कऽ ओ बेचैत छथि जाहिसँ हुनको किछु लाभ होयत छनि आओर गन्ना कऽ सेहो बहुत छै खेती आओर कपास कऽ रुइ बहुत समय तक काज दै छै सङ्गे सब्जीमे अहाँकऽ टमाटर गोबी मूली खीरा इत्यादि ई सब किसान सब बहुत हद तक उपजाए लैत छथि आओर बोआइ जेनाकि ठण्डीमे अहाँकऽ एखन जेना गहुँमके खेती भऽ रहलै हँ आओर गहुँ म कटलाक बाद फेरसँ मुङ्ग कऽ किछु खेती होयतै सङ्गे ओकर बाद फेरसँ धान होइत छै तऽ गर्मीमे धान आओर ठण्डीमे गहुँम एतऽ अपन समय पर उपजि जाइत छै आओर एकर अर्थव्यवस्थामे खे ई अनाज सब कऽ अर्थव्यवस्थामे काफी हद तक योगदान छै जाहिमे समय कऽ अनुकूल सब कऽ अपन अपन बजारमे माङ्ग रहैत छै सब फसलक जकर किसान सब पूरा कऽ दै छथिन बाजार कऽ माङ्ग कऽ जाहिसँ ई सब्जी सब जे छै ठण्डीके लेल गोबी आओर मूली टमाटर मटर ई सब ठण्डीमे उपजि जाइया आओर गर्मी कऽ लेल परवल कदीमा सजमनि ई सब काफी हद तक उपजि जाइत छै जाहिसँ किसान सब काफी हद तक अपन हुनका बाजारमे बेचि कऽ अपन जीवनयापन करैत छथि